आङो होननांगौ आङो उन्दै समाव बिराद खस्थ'यैसो देरबोनाय जादों दे बिराद जोंहा जानो गैथारामोन बिमा बिफाया आं रुवाथि बखालि थानानैसो बारग'बोदों ओंखाम मोनजायिनि गाबबाय बायोमोन आं गोदो बिराद खस्थ'मोन जोंहा एके आं गोजाननिसो सालबारिथिंनि बेनिफ्राय आङो बिदिनो इसे देरनानै सिख्ला दिया जालाय जानानै आङो मालायनाव थायै थायै एसे सियान जानानै उनाव हाबा जादों बेनिफ्रायसो आंहा राहा मोनदों आं मालायनि जि दायोमोन सिगां दानायाथ' आदि उदि उन्दै एसे सिख्ला देरनायाव ओमफ्राय बारा बारा हयज्ज' खालामनो हायिनि आंबो बेलेगाव बारनाय जादों आरोखि बिदिनो बारग' होदों आंखौ आंखौ इस्कुलावनो थांनो होआमोन जोंनि बिमाया गथ' लानांगौ गथ' लानांगौ गथ'आबो जेव जेव नालाय आं गेजेर जाबाय ओमफ्राय आंबो इसे देरनायाव लाबाय थाबाय बिदिनो खस्थ' मोनबाय थानानै आं बेलेगाव थानायसै रुवाथियैनो थानानै अलपमान देरनानै बिस बोसोरसोआवनो हाबा जादों आं बिदिनो जाबोदों आङो खस्थ'यैनो बिदिनो फैबाय आरो मा खालामबावनो उफाय गैया बोरैबा बोरै बिस बोसोराव हाबा जाबाय नालाय गैला आरो बिदिनो गथ'आबो साथाम जाबाय ऐ सा स'सेआवनो नै आंहा फिसाइयाबो थैजाबाय बेमार जानानै एह गोदोनिखौ मार जोङो खुला गान नायोमोन उन्दैयाव आरो दंग' दैमायाव दुगैबा सानस्रियो थब्ल'यो आगोलो ए बिराद नाबो मोनोमोन जों फल'बो सारलायदों दैमायाव मार फल' जोबोमोन जों ना हमोमोन ज' ज' थांनानै रानबाय नायाबो दल नांनानैसो थाङोमोन जोंना एखे मासै जेनोमोन एखे मासै जानानै थाङोमोन नाखौ रानोमोन जों सिथ्लायाव जमा जमा थाङोमोन बिदि थाबाबो जानायाथ' बिदिनो खस्थयैनो जाबोनांगोन थेवबो थाङोमोन आरो माइ गायनोबो थाङो गासैजों लोगो नांनानै आरो खुला गान नालाय ज' ज' थाङो सेंग्रा सिख्ला ओइ आमोखि थामोखि फै थांसै सोरांबाय होन्ना लिंलायोमोन जोंनिया सेंग्राफ्रा ज' ज' थाबायोमोन सेन्देलबो गैबावामोनसो गोदो आथिंजों थाबायनाय अन्थायबो गैयामोन ना हाब्रु दैब्रुसो थाबायनाय दासो अन्थाय अनला जाबाय बिराद सालायबोदों जों ना गुरनाय माइ गाइनाय आरो उन्दैनि बाथ्रायाथ' बिनो थांबायानो ओंखाम रान्नायाथ' थांबायानो बिदिनो जों बिमा बिफानियाव दा ओमफ्राय देरनानैबो बिदि मावबोबाय आरो सिख्ला देरनानैबो आरो फैनाय फैयै फैनानै हाबा जाफैबाय बिदिनो गथ' गथाय खांबाय नै फिसायआबो थैजाबाय